नमस्ते जी बताइए

जी जी जी जी हाँ हो जाएंगे आप बताइए कब तक वैसे आपको चाहिए जी तो इसका क्या आपका टोटल दस हज़ार रहेगा नहीं नहीं इतना ही पड़ता है क्योंकि वह फोटोज़ की क्वालिटी भी होती है ना हम जो जिसको भेजते हैं उनका भी सबका देना रहता है ना नहीं तो फोटोज़ की क्वालिटी पर डिपेंड करता है ना यह चीज़ है अगर आप जैसे फोटो जिस क्वालिटी में आपको चाहिए आपको सारा जो जैसे एडिटिंग वग़ैरह जिस तरह से चाहिए एलबम जैसेकि डेकोरेट करवाना है तो यह सब उस पर डिपेंड करता है अरे वो जी तो वह जब आपका टोटल बनेगा तो उसमें कुछ डिस्काउंट हो सकता है पर अभी तो ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है तो वह आपका जैसे जो हो रहा है आप फोटोज़ बनवाएंगे एलबम जिस तरह से बनवाएंगी तो उसके एकोर्डिंग ही होगा या तो जितना होगा हम देंगे ठीक है चलिए हम एक हज़ार तक नौ हज़ार तक आपका करवा देंगे तो फोटोज़ भी तो आपको अच्छी क्वालिटी में चाहिए चलिए जो मेरे जो ठीक है हम एड़जेस्ट करते हैं ठीक है सर और किसी को नहीं बताइएगा ठीक है तो अच्छा हम आपको आठ हज़ार तक कर देंगे पर आप किसी और को यह मत बताइएगा

तो आप आइए तो अभी लोकेशन जी आप हमें अभी अपना नेम वग़ैरह सब कुछ बता दीजिएगा ठीक लोकेशन भेज दिए नमस्ते

हमको आपका डीटेल भेज दीजिए अभी हम ठीक वह डिटेल दे देंगे हम आपको नमस्ते